होलीके दिन हम सभ दिन होलीके दिन मतलब पूरा दिन मतलब होलियैमे रहै छियै हम सभ खाना पीना बनेलहुॅं मतलब खीर पूरी पुआ जे होइ छै मीट उट सभ बनाबै छी मीठा खाना नमकीन खाना हम सभ सभ एक्के दिन बनाबै छियै एहिके बादमे होली खेलै छियै पहिले रङ्ग खेलै छियै फिर शामके टाइममे अबीर खेलै छियै पूरा दिन होलियैमे रहै छियै सभ हम सभ ओहिके बादमे आबै छै ओहिके बादमे छठीके जे पूजा होइ छै ने छठिमे मतलब छठिमे भी पूरा दिन अथि रहै छियै हम सभ हम तऽ एना पानिमे ठाढ़ होइ छियै तभी करै छियै पूजा छठिके पूजा भी बढ़िऑं से करै छियै मतलब पूरा दिन एहिसे ही मतलब छठिमे निराहार रहै छियै एहिके बादमे बनाबै छियै सभ किछु छठिमे मतलब खजुरी पिरुकिया ठकुआ सभ बनाबै छियै पूरा दिन छठिमे अपन रहलहुॅं छठिके तैयारी केलहुॅं पूरा दिन घाट उट सभ सजैत रहल घरके बगलेमे होइ छै देखैत रहलहुॅं बढ़िऑं लागैत रहै छै छठिके पूजा घाट पर इतना लोक सभ सजाबैत रहै छै केला वेलाके पेड़ सभ लगाकऽ पन्नी सभ लगाकऽ बाजा सभ बजाबैत रहै छै घरके बगलेमे नदी छै हमर गाँवमे ओतै करै छियै आओर ओहिमे होइ छै अथि करै छै भरदुतिया जे होइ छै ने भरदुतियामे हम सभ अपन गाँवमे करै छेलिए है भाइके हाथ पूजै छेलियै है अरिपन पिठार दऽके पीढ़ी पर भाइके बैसाबै छेलियै एहिके बादमे भाइके हाथ पूजै छेलियै चंदन काजल सभ लगाके भाइके एहिके बादमे हाथ पर पानके पात आओर सिक्का सुपारी सभ राखिके हाथ पूजै छेलियै भाइके किछु मूँहमे मीठा राखिके खुआबए छेलियै आओर रक आओर रक्षाबंधनके भी त्यौहार हम सभ मनाबै छियै भाइ मतलब ईसभके बहुत मतलब भाइ बहिनके जे ई प्यार होइ छै ने एहिके लेल हम सभ बहुत जादा ई रहै छियै जब रक्षाबंधन आबै बला रहै छै तय्यौ हम सभ बहुत खुश रहै छियै हमेशा गाना वाना सुनैत रहलहुॅं रक्षाबंधनके खूब आओर किछुमे जादा न जितना भाइके मतलब ई मे रहै छियै पूरा दिन हम सभ इहैमे बिजी रहै छियै गाना वाना सुनैत रहलहुॅं रक्षाबंधनके टाइम आयल तऽ भरदुतियाके टाइम आयल ताहूमे रहलहुॅं हम सभ एहिके बादमे काली पूजा होइ छै गाँवमे नवरात्रि होइ छै इहो सभमे बहुत मन लागैत रहै छै एना तऽ सुन्न सन्नाटा लागैत रहै छै लेकिन ईसभ पूजा पाठमे बहुत बढ़िऑं लागैत रहै छै नवरात्रिमे पूरा नओ दिन काली पूजामे भी आओर छठिमे भी पहिने ही से बहुते गाँवमे रहै छी धूमधाम से चलैत